लकदाउननिफ्राय सुबुंफोरा मबाइलखौ बांसिन बाहायनाया बांदों मानो होनोब्ला लकदाउननि समाव बाहेरावबो ओंखारनो मोनिलाय न'फोराव थानानै मबाइलजोंनो समफोरखौ थांहोनो गोनां जादों बिब्दिनो मबाइलखौ लकदाउन समाव बयबो बांसिन बाहायदों बेनिखायनो दिनैसिम दा मबाइला बांसिन बाहायनायाव जाबाय आरो मबाइलनि दानि जुगाव अनलाइन जिखुनु एफ्लाय खालामनायाव गोनां जानायलाय मबाइलखौ दा आगोलनिख्रुय बांसिनानो बाहायग्रा जाबाय आरो लकदाउन समाव स्कुल बा बायदि कलेजफोरनि क्लास अनलाइन बा इग्जाम बायदिखौबो अनलाइनजोंनो बाहायनानै स्कुलनि नङाबा कलेजनि खायफा खायफाफोरा एदमिसन लानांदोंमोन आरो लाखांनायनि उनाव अनलाइनजोंनो लकदाउन समाव खायसे क्लासबो खालामदों आरो एग्जामफोरखौबो होनो गोनां जादों बेनिखायनो लकदाउन समाव अनलाइनाव मावनो थाखाय खायसे गोबां स्कुल एबा कलेजनि बिगोमाफोरा बा इनस्टिटिउस'ननि हेदफोरा अनलाइनजों खामानि मावनो बिथोनखौ बिदिहाय होदोंमोन